دلہی میں خریداری سے بہت سے تجربات حاصل کیے جا سکتے ہیں کیونکہ دلہی میں ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں ہر ایک چیزوں کی مارکیٹ یہاں موجود ہے آپ جس بھی مارکیٹ میں جائیں سامان خریدنے کے لیے ایک الگ تجربے کے ساتھ آپ اس مارکیٹ سے نکلیں گے آپ کو سامان خریدنے بیچنے اور کس طرح کا سامان خریدنا چاہیے ہر طریقے کا آپ کو تجربہ ہوگا مارکیٹ میں جانے کے بعد